अॼुकल्ह घर घर में शेयर बज़ार अची वेई आहे ऐं बज़ार में माण्हू पैसा विझंदा आहिनि शेयर बज़ार में माण्हू पैसा जामु कमाईंदा बि आहिनि शेयर बज़ार में माण्हू ऐं हिन किरंदा बि आहिनि शेयर बज़ार रातो राति बदिलिजी बि वेंदी आहे ऐं नईं वरी ठही वेंदी आहे शेयर बज़ार में माण्हू ऐं जामु रुपया कमाईंदा बि आहिनि ऐं जामु विञाईंदा बि आहिनि शेयर बज़ार में माण्हू हाणे घरु वेठे मोबाइल में बि भरींदा आहिनि शेयर बज़ार में माण्हू ऐं शे अॻे फोम भरींदा हुआ माण्हू हाणे मोबाइल ते शेयर बज़ार जो कनि था ऐं शेयर बज़ार रुपया कमाइनि था ऐं शेयर बज़ार पैसे वारा पैसे वारा माण्हू घर घर में शेयर बज़ार जो दलाल हथ दलाल हथ शेयर बज़ार जो कनि था ऐं शेयर बज़ार मां घण जामु रुपया कमाइनि था ऐं शेयर बज़ार सोन में ऐं चांदीअ में ऐं पितल में सभिनी में कंपनियूं आहिनि घणई कंपनियूं आहिनि शेयर बज़ार में पंहिंजो हथ आहे उतार चड़ाव लहंदियूं आहिनि शेयर बज़ार में घणई पंखा शेयर बज़ार में लाइटूं स्विच कुर्सियूं शेयर हूंदा आहिनि शेयर हूंदा आहिनि ऐं माण्हू जामु रुपया हुन मां कमाईंंदा आहिनि ऐं वाचूं शेयर बज़ार जूं आहिनि माण्हू हुन में बि इलाही कमाईंदा आहिनि ऐंं हीरनि जूं कंपनियूं ऐं हीरनि जूं कंपनियूं आहिनि ऐं माण्हू उन में घरु वेठे घणा ई कमाईंदा आहिनि हुननि जा शेयड़ हूंदा आहिनि हुननि जा बि शेयर हूंदा आहिनि